आमी आमच्या पिकेची खूब राखण करता किद्या लागोन नाजाल्या त्या रानाचे दुकर येवन आमगे शेतांनी वाट लायन उडयता सगले खायनच वयता म्हणटगी आमी किदें करता तांकां मारना तेमकां आमी कांयच करना फक्त आमी रातची जे आमचे जाणटे जावं आमचे आमचे घोव आसा पळय ते रातचे राको वयता थंय आनी रातीन राको कशे वयता शेतांनी मद्द माळो घालप शेता आनी तो माळो घालून मातशेशे करून थंय वचोन न्हिदप मदीं आनी मागी आमच्या फुडें पळय बॅटरीचो उजवाड आसता पळय त्या बॅटरीच्या उजवाडा राती मदीं मदीं मदीं एक विजीट मारीत रावप आनी सगल्या बॅटरीचो उजवड घालप म्हणटगीर खंयसान रानां दुकर आयले तांकां दिसता किदें की कोण ना कोण तरी हांगा आसा म्हणोन ताका लागून ते खावपा सोदता अशे करून आमी तांकां खुबशे हें करता राकण करता शेताची आनी आमकां कसलेंच लुकसाण जावूं नाका म्हणून आमी खुबशी काळजी घेतात दिसान दीस आमी वयता शेता पासय मारता मागीर कसलीय पिशवी लायता प्लस साडी लायता मागी सांजी स जाली म्हणटगीर उजो घालून वयता हेवटेन तेवटेन चारय बाजूनी शेतांनी उजो घालता मागी उनीरांक हुनीर पडपाचे तेंकां मागीर मदीं मदीं पासय मारची पडटा शेतांनी मदीं हुनीर पडले काय किदें तें आनी अशेंच दिसान एक दोन वेळा आमी आसताच उदक पळोवचें पडटा आमकां शेतांत तें उदक पावले काय किदें शेताची पीक कशी जाली शेत पोट्या येयला काय किदें तें कणस भायर पडलां काय किदें जेन्ना कणस भायर पडलें म्हणटगी आमकां लक्ष मारीत रावचें पडटा किद्या कसली ना कसली जनावरां ताची वाट लावंक शकता ताका लागो आमकां परत परत एकदां शेतांनी पळयत रावचें पडटा आनी आमी पळयताय बी आनी आमी रातची सुद्दा दुकर येवन आमचे पाड करता ताका लागो आमी रातची राको वयता आनी आमचे अशे कशे आमचे पिकेचे आमी राखण करता